ہندوستان میں لوگ بہت سے اہم مذہبی مقامات کا دورہ کرتے ہیں جیسے کہ لوگ دلی کے جامع مسجد اور اسی طرح دھام مندر وغیرہ کا دورہ کرتے ہیں اور ان مذہبی مقامات میں جو تہوار منائے جاتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ ہیں عید الفطر اور عید الاضحی وغیرہ کی جو نمازیں ہیں وہ جامع مسجد میں جا کر کے ادا کرتے ہیں یا پھر ہندو وغیرہ جو ہیں تو وہ دھام مندر پر جا کر کے رکشا بندھن یا پھر کہہ لیا جائے ہولی دیپاولی یا اپنی جو پوجا وغیرہ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اور یہ سب لوگ اپنی روایات جو ہیں پچھلی ان کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں